तेल सरिसोके पेड़बैत छथि से मील देखैत छी मुर्गी पालन करैत छथि तखनसँ जे छै बकरिओ पालन छै अहाँकेँ मछली पालन से होइए अहाँके तकर बाद जे छै अहाँक कुट कुट सभक दोकान सेहो अहाँके कए तरहक जे छै बिजनेस बनबैत छथि आओर पाली गाममे जे देखैत छियै चारू साइड जे रोजगारमे जे छै मील अगर बिजली ओकर साथ दय तखन जे छै ओकर बढ़िआँ व्यापार होयत बिजली एखन जे छै पूरा बढ़िआँ जोर शोरसँ आबि गेलै तैँ द्वारे पाली गाममे बिजनेस बढ़ैत छै व्यापार बढ़ैत छै ओहिमे कोनो तरहके दिक्कत नहि छै पहिने बकरी पालन नहि छलै आब सभटा खुलि रहल छै आओर धीरे धीरे आगाँ बढ़तै